डांस कई प्रकार से डांस होते हैं डांस जैसे चैनल पर देखो या फिर यूट्यूब पर देखिए गोविंदा का डांस हुआ या मिथुन चक्रवर्ती का डांस हुआ ये सब डांस होता है या फिर डांस देखिए घरेलू डांस जैसे कत्थक डांस होता है भांगड़ा डांस होता है जैसे लोग भांगड़ा में गए हैं अपने लोग कोई फंक्शन में ले करके तो भांगड़ा डांस भी होता है डांस तो कई ढंग का होता है लोग घर घर में भी डांस जैसे लोग अक्सर करते हैं लेकिन डांस वैसे हमारे नौटंकी में एक कलाकार हैं कैलाश डांसर उनका भी डांस बहुत अच्छा है बहुत अच्छे ढंग से डांस करते हैं वो ट्यूबलाइट पर डांस कर लेते हैं थाली पर भी डांस कर लेते हैं शीशा जो कांच होता है उस पर भी डांस कर लेते हैं उनका डांस बहुत ही फेमस डांस है और बहुत ही अच्छे डांसर जैसे मान लीजिए फ्लोर डी ये वाला डांस हुआ उसमें एक लड़का हमारा भी है वो भी बड़े अच्छे ढंग से डांस करता है सेम टू सेम जैसे फ़िल्मी दुनिया का डांस हो या फिर और कोई डांस होता है आर्केस्ट्रा वगैरह का डांस होता है वो भी डांस में सेम टू सेम वैसे डांस क रता है जैसे सब करते हैं डांस आ बहुत अच्छा लगता है ठीक है डांस वगेरह सबके जो है सबसे नहीं बनता है घर की औरतें भी तो डांस करती हैं देखो अगर शादी ब्याह में बिदाई हो रहा है या और कोई बर्थडे है या कोई खुशी की बात है तो औरतें भी तो डांस करती हैं डांस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है वो होता है डांस पारंपरिक डांस जो होता है वो ऐसा डांस होता है जो सबको अच्छा लगे सबको बढ़िया लगे वह डांस होता है और अभी एक डांस उछलना कूदना अलग की बात है लेकिन ये डांस अलग ही डांस होता है यही सब होता है